ہلو ہاں جی اسپیکنگ

بتائیے سر ہمیں جو ہے سہارنپور سے کانپور جانا ہے دس لوگ ہیں وہاں کے لیے کچھ گاڑی کا انتظام کرا دیں آپ کوئی گاڑی خالی ہے آپ کے پاس تاریخ میں ابھی جانا ہے تاریخ میں جی جی تاریخ تو یہی ہے ابھی چار دن کے بعد میں دیکھیں آپ جی ایک تاریخ میں جی جی چیک کرائیے دس لوگ ہیں سر جی جی بڑی گاڑی چاہیے گی سہارنپور سے کانپور تک کے لیے چاہیے گاڑی سہارنپور میں یہی کلپنا سے گاڑی مل جائے گی تو گاڑی ایک تو کیسی گاڑی ہوگی اچھی گاڑی ہونی چاہیے اور ٹائر وغیرہ سب اے سی یا بغیر اے سی کیسے چلیں گے یہ کنفرم کر لیں آپ پہلے جی کرایہ بتائیں آپ جی آنا جانا کرنا ہے ساڑھے سولہ ہزار تقریباً ہمیں وہاں پہ چار یا پانچ گھنٹے رکنا ہے جو میٹنگ ہے ہماری چار پانچ گھنٹے کی میٹنگ ہے اس کے بعد میں پھر واپسی ہے ساتھ کے ساتھ لیکن قیمت تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے کچھ مناسب ریٹ بتلائیں آپ ہم تو آپ کے پرانے کسمٹر ہیں پرانے گراہک ہیں آپ کے جی جی وہ تو ہے دیکھیے اس میں کوئی رعایت ہو سکتی ہے تو چلیے ساڑھے پندرہ ہزار کردیں گے آپ کو اس کو تاریخ کو نوٹ کر لیں آپ جی جی جی جی اور یہ تقریباً ہمیں صبح میں آٹھ بجے نکلنا ہے ٹھیک ہے بس یہ دھیان رکھیے گا کہ گاڑی تھوڑی اچھی ہونی چاہیے اور اے سی وغیرہ چالو ہو چیک کرا لیں آپ اسٹپ کوئی اسٹپنی وغیرہ ساتھ رکھ لیں جی جی بہت شکریہ آٹھ بجے صبح میں آٹھ بجے یہ بھی نوٹ کر لیجیے صبح میں آٹھ بجے نکلنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ ٹھیک ہے آٹھ تاریخ میں ملتے ہیں جی جی